देशाच्या बाहेर अजून तरी वचूंक ना पण भारत देशांत मात्र खूब ठिकाणी भोंवलां तामिळनाडू कर्नाटका चेन्नय महाराष्ट्रा तेलंगना आंद्र प्रदेश देल्ली राजस्थान ह्या सारक्या ठिकाणी आमी भोंवल्या आणी ह्या भोंवणीचो उद्देश म्हणजे वेगवेगळीं ठिकाणां पळोवपाचीं तामिळनाडून आमी कोन्नूर उटी सारके सिटीज पयल्यो शॉपींग केली हिलस्टेशन एन्जॉय केलीं कर्नाटकान बँग्लोर मैसूर बेळगांव ह्या सारक्यो सिटी भोंवल्या मागीर वृंदावन गार्डन पयलें मैसूर पॅलस पळयलो सुंदर आसा मैसूर पॅलस त्या नंतर चेन्नईन म्हणपाचें जाल्यार इस्कॉन टॅम्पल वेगवेगळे जू मॉल्स हें सगळें पळयलें महाराष्ट्रान कोल्हापूर नासीक मुंबई पुणे ह्या सारक्या सिटीनी भोंवपाचें जाता तेन्ना आमी चडश्या मंदिरांनी वयतात शॉपींग करतात भुरग्यांक आवडीच्या ठिकाणी भोंवतात तेलांगनान हैद्राबाद भोंवून आयलीं हैद्राबादची रामोजी फिल्म सिटी जी आसा ती जगांतली सगळ्यात व्हडली फिल्म सिटी खुपच सुंदर अशी ती आसा एक दीस सुद्दा पावाना फूल भोंवपाचें जाल्यार त्या नंतर बिरला टॅम्पल आसा सुंदर आनी स्वच्छ अशें बिरला टॅम्पल जू आसात लेक्स आसात आंद्र प्रदेशान एकदां गेल्लीं तेन्ना आमी तिरुपती बालाजीचें टॅम्पल पळयलें थंय एक गोल्डन टॅम्पल सुद्धा आसा ताचें सुद्धा दर्शन घेतलें मथुरा वचपाचें कारण म्हणजे कृष्ण जल्म मंदीर पळोवपाची म्हजी खूब इच्छा आशिल्ली आनी दोन वर्सां पयलीं हांव मथुरा वचून आयलें आनी त्या श्री कृष्ण जल्म भुमीचें दर्शन घेतलें त्या नंतर एकदां राजस्थान सुद्दां वचपाचो योग आयल्लो तेन्ना राजस्थानचे वेगवेगळे राजमहाल किल्ले गड थंचे लेक्स उदयपूर सारकीं ठिकाणां भोंवून आयलीं